میرا سب سے پسندیدہ کھانا سیوئیوں کا شکرانہ ہے مجھے میٹھا بہت بہت بہت پسند ہے تو میں شکرانہ ہی بنانا پسند کرتی ہوں کیونکہ جب بھی آپ کو بھوک لگے یہ بہت ہی آسان سی ڈش ہے صرف آپ کو سیوئییں لے کر ابالنی ہیں ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر نچوڑنا ہے اور فوراً ہی کھلی کھلی کر دینا ہے ہاتھوں سے اور ایک پلیٹ میں لے کر اس کے اوپر آپ کو بورے کو پھیلانا ہے اور اس کے اوپر کو گھی کی دو چمچ ڈالنے ہیں اور آپ کی میٹھی سی پیاری سی ڈش تیار جو کہ مجھے سوچ کر ہی کھانے کا من کرتا ہے